हैलो हां जी तुस कुद्धरा दा बोल्लै दे अज्ज साढ़ै न बड़ा कुछ खाने गी मन करा दा हा में आक्खेआ कि कुछ खाने गी मन करा दा हा में आक्खेआ अज्ज सा एह् बच्चे ना एह् बच्चे रोज़ खंदे असेंगी पुच्छदे गै नी सोचेआ आपूं गै मंगवाई लैन्नै अज्ज कुद्धरा दा बोल्लै दे एह् पिज्जा खाने गी बड़ा मन करा दा हा पिज्जा खाने गी मन करा दा कोल्ले तगर पिज्जा आह्ग किन्ने मिंट्ट लगङन बनाने में अच्छा पंज मैंट्ट चलो ठीक ऐ पंजे मैंटे च असेंगी भेजी ओड़ेओ कन्नै साढ़ै घर मैह्मान आए दे सोचेआ उनें परौह्ने आए दे परौह्ने साढ़े घर परौह्ने आए दे सोचेआ उनेंगी कोई पिज्जा खलाई उड़ने आं अज्ज ठीक ऐ ते जल्दी जल्दी जल्दी भेजओ फिर ठीक ऐ जल्दी नी तौले भेजेओ तौले तौले भेजेओ ते असें अज्ज पिज्जा खाना ई पिज्जा आहो जागत बोलदा ही कि आखदे मम्मी पिज्जा नी बोलदे पिजा बोलदे ऐ हून केह् बोलां किन्ने पैसे अच्छा तौल करो मड़ो तौल करो थोह्ड़े पैसे ज्यादा लेई लैएओ केह्ड़ा बनाह्गे गण्डें आह्ला बनाह्गे जां टमाटरें आह्ला अच्छा गण्डें आह्ला ठीक ऐ नराते चला दे गण्डें है नी खन्दे टमाटरें आह्ला खाई लैगे